आं नोंथांनि हथेल आव साबा मानसिनि ओंखाम जानाय अरदार खालामदोंमोन आरो आं बे अरदारनि गेजेरजों नोंनो फेमेन्थ खौबो हरखानाय जादोंमोन दा बे बुसथुखौ आं खेनसेल खालामबाय नोंथाङा माब्लासिमाव आंनो बे रिथान खालामनाय फैसाखौ हरफिननो हागोन बा माब्ला आं मोनफिनगोन आंनि उसुबिदानि थाखाय आं बे बुसथुखौ माबानो हायाखसै बेनिखायनो आं नोंथांनिफ्राय रांखौ मोनफिनगोनखौ